मूं वटि सिलाईअ जे लाइ त मशीन आहे पेरनि जी आहे ऐं सोचा पई की हाणे उन में मोटर बि लॻाए छॾिया त थोरो कमु करण में सहुलत थी वेंदी उन जंहिं करे स्पीड सुठी थींदी आहे ऐं थक बि घटि थींदो आहे पर उहो जॾहिं तयार थिए तॾहिं इन खां सवाइ जेकॾहिं मूंखे निटिंग या बुनाई करण जो कमु करिणो आहे त उन जे लाइ मूंखे जेके सु सुयूं खपनि उहे सभु मूं वटि आहिनि बाक़ी उन मूंखे पंहिंजे टाइम सां पंहिंजे ज़रूरत जे हिसाब सां रंगनि जी चूंड करे उन जी रंग उन जी टाइप ॾिसी वठिणी पवंदी आहे जेकॾहिं मूंखे कुझु ठाहिणो आहे त उन जे लाइ मूंखे पहिरीं इहो सोचिणो पवंदो की कीअं उन खे सुहिणो ठाहे सघिजे थो त इन जे लाइ केतिरा किताब ईंदा आहिनि निटिंग जा किताब ख़ासि करे ॾाढा सुहिणा ईंदा आहिनि हुन में तव्हांखे सभु टेक्निक्स ॿुधाइलु हूंदा आहिनि तरीक़ा ॿुधाइलु हूंदा आहिनि की तव्हां कीअं ठाहियो हिकु हिकु हिकु हिकु फंदे जो हिकु हिकु चुण जो तव्हांखे डिटेल में तफ़सील सां ॿुधाईंदा आहिनि की तव्हां हिन खे कीअं ठाहियो इन खां सवाइ किताबु त मिली था वञनि पर अॼुकल्ह त यूट्यूब वग़ैरह ते बि असांखे ॾिसणु पियो मिले थो की कीअं कीअं नवां नवां तरीक़ा नवां नवां पेटर्न्स नवां नवां नमूना ठाहे सघिजनि था ऐं इन तरह सां मां चाहियां थी की यूट्यूब ऐं किताबनि जी मदद सां मां वधीक सुठा कमु करे सघां